जेना आन जगहमे ने कानून बनल रहै छै ने ओहिना बिहारोमे छै ई सबके लेल कानून बिहरमे पहिले नहि रहै जेनाकि कोइ खिलाड़ी अपन स्टेमिना बढ़ाइलए कोइ दवाइ लऽ लै छै ई सबके लिए बिहारमे आब कानून बनि गेल छै की खेलाड़ी सबके कोइभी खेलसँ जुड़ि तऽ खेलाड़ी सब कहै छै की आब सप्ताहिक सप्ताहिक या मासिक रेगुलर चेकअप होइ छै अगर ओकरामे अगर कोइ खेलाड़ी अगर पकड़ैल चलि गेलै की ई दवाइके उपयोग कऽ रहल छै तऽ ओकरापर तऽ खेलसँ तऽ प्रतिबन्धित हेबे करै छै साथमे आर्थिक जुर्माना भी लागै छै आओर बादमे ओ खेलै भी नै सकै छै पहिले रहै की बिहारमे ई सब चीज खूब चलै रहै कि कोइ भी खेलाड़ीके स्टेमिना बढ़बैलए दवाइ दऽ दैत रहै ई सब लेकिन आन सब राजमे नहि होइ रहै आब बिहारोमे विकसित भऽ रहल छै ई सबमे बहुत रोक लागै छै आब बिहारोमे ई सब चीज करना बहुत मुश्किल होइ छै लेकिन फिर भी किछु कारणसँ किछु आदमी सब जे पैसाके लोभके कारण ई सब करि रहल छै तऽ ओकरामे की करल जाइ लेकिन फिर भी बहुत हद तक टाइट करल छै